میری تحریر کی آئیڈیا میری سوچ اور میرے مشاہدے سے پیدا ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی لکھوں وہ صرف معلوماتی نہ ہوں بلکہ قاری کو یعنی سننے والے کو جذباتی اور ذہنی طور پر بھی متاثر کرے میں اپنی تحریر میں اپنی ذاتی زندگی کے تجربات ارد گرد کے حالات اور عام انسان کی زندگی کی سچائیوں کو شامل کرتا ہوں یہی چیزیں میری تحریر کو دوسروں سے مختلف بناتی ہیں میں اپنی تحریر کو بہتر بنانے کے لیے چند خاص تکنیکیں اور حکمتِ عملیہ استعمال کرتا ہوں سب سے پہلے میں جس موضوع پر لکھتا ہوں یا لکھ رہا ہوں اس کے بارے میں مکمل تحقیق کرتا ہوں کہ صحیح ہے یا غلط پھر اس کا خاکہ تیار کرتا ہوں تاکہ تحریر میں ترتیب اور ربط قائم رہے میں آسان اور سادہ زبان استعمال کرتا ہوں تاکہ ہر شخص میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکے جب تحریر مکمل ہو جائے تو میں اسے بار بار پڑھتا ہوں کہ کہیں کوئی گڑبڑی تو نہیں اور جہاں بہتری کی گنجائش ہو وہاں تبدیلی کرتا ہوں میری تحریر پر سب سے زیادہ اثر معاشرے کے مسائل اور انسانی جذبات کا ہوتا ہے میں اکثر ان موضوعات پر لکھتا ہوں جو عام انسانوں کی زندگی سے جڑے ہوتے ہیں جیسے غربت تعلیم انصاف یا انسانی رشتے میرا مقصد صرف لکھنا نہیں بلکہ ایسے خیالات کو جنم دینا ہوتا ہے جو کسی کی سوچ کو بدل سکے یا دل کو چھو سکے خلاصہ یہ ہے کہ میری تحریر کی انفرادیت میرے جذبات مشاہدے اور سچائی پر مبنی ہوتی ہے میں لکھنے سے پہلے تحقیق اور منصوبہ بندی کرتا ہوں اور میری تحریر پر معاشرتی مسائل اور انسانی تجربات کا گہرا اثر ہوتا ہے